ہلو ہاں جی بولیے جی جی بولیے اچھا کہاں پر گھومیں گے کہاں کہاں جائیں گے اچھا ویسے ہی کوئی دس روپے کلو میٹر کا حساب سے آیا ہے جی اِس کے کتنا ٹائمنگ کے لیے تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ جی اب ٹائمنگ کے حساب سے آپ جتنا ٹائم جہاں رُکیں گے دوسرا حساب سے جتنے بھی گُھما سکیں نہیں ایسا ہے کہ آپ کہیں پر ٹائمنگ آدھا گھنٹہ رُکتے ہیں کہیں ایک گھنٹہ رُکتے ہیں اُس کے حساب سے پھر دیکھیں گے جیسے بھی ہوگا صُبح آٹھ بجے سے اور شام کو آٹھ بجے تک آپ کے انڈر میں رہیں گے آپ جہاں جانا چاہیں گے وہاں لے کے جائیں گے یہ آفس ہے لکشمی نگر کے پاس یہ لیسن ٹوٹنی فور آورس ہوتی ہے کسی بھی ٹائم آپ بک کر سکتے ہیں میرا نام جاوید ہے ٹھیک ہے جی مینشن نوٹ سر